औ खोनाबाय औ दे दे दे इसे माबा गोनांथार खोथा दंमोनलै रायज्लायनांगौ माने आंना सासे गथ' दंमोन बेखौहाय आङो माने मोजां प्रायभेट स्कुल मोनोब्ला इसे लांगौमोन आं

जेनेबा बेवहायथ' इसे रायज्लायहैजागोन नामा

जेनेबा मोजां बे स्कुला बेयावदि बे स्कुला माबायदि माबायाव मोजां बेलाय जेनेबा थानाय जानाय फोरोंनाय मास्टारफोरा माबायदि दिग्रि लानायफोर

सिगाङावथ' आंनि आंथ' सिगांआवहाय बेंटलावसो फोरोङोमोन माने बेंटलनिफ्राय आं दा बख'बाय गथ'खौ माने बेयाव मोजां मोनिखाय आङो दा बख'नानै दोनथ'बाय खुदियाखौ ओंखायनो आं दा मोजां प्रायभेट स्कुलसो आं नागिरदों जेनेबा जेनेबा बे थुख्राजार जि दि इंलिस मिडियाम स्कुलाव जुदि मोजांब्लालाय मोजां जागोन दे जोंनि गथ' गथायफ्रा सिख्खा दिख्खायाव मोजां आग बाहागो लानो हागोन आरो रोंगौथि लानो हागोन

मा दे बिदिबा मोजां जाबाय मोजांब्ला बेयावनो दोननोसै दे दे